धर्म जे छै से कोइ बिश्वास जेकरा जमि जाइ छै जे दुर्गा जी पर मे दुर्गा जी मनोकामना ककरो पुरबै छथिन बिश्वास भेलै तऽ ओ दुर्गा जीके मानलक केओ काली जीके मानलक केओ भोला बाबाके मानलक भोला बाबा तऽ औढरदानी छथिन हुनको परमे लोक बिश्वास ज्यादा भऽ जाइ छै आ तकर बाद ई जे छै जेना गंगा जी गंगा जी छथिन सब देबतामे ओ अघोर गंगा जी छथिन जे सबके पाप हरै बला तऽ गंगा जी के लोक बिश्वास जमि जाइ छै तऽ गंगा जी कऽ लोक मान्यता देलक गंगा स्नान केलक बहुत आदमी भगबान कृष्णके मानलक बहुत आदमी भगबान राम जीके मानलक तऽ राम जी छथिन से मर्जादा पुरषोत्तम राम छथिन तऽ ओ जतेक सत्यता परमे रहलै ततेक हुनका भगबानके मोन खुश होइ छनि जीब पर दया करै छै तब भगबान भी खुश होइ छथिन भगबान बिष्णु जे छथिन से वएह नारायण छथिन आ वएह राम रूपमे एलखिन हें इहए सब बात छै तऽ जकरा जकरा अपन अपन मानता छै अपन अपन नियम छै बिश्वास छै बिश्वासके अनुकूल सब चलल अपना हिन्दू धरममे हिन्दूके धरम जे छै से एक नम्बर धरम छै जे श्रद्धा सत्यता पर बैष्णबी परमे आइ मुसलमानके धरम जे छै से मार काट ओहिके धरम छियै उलटा ओकर सब बेदे चलि अयलैया इहए सब बात छै